असां हिते ॾिसूं त जेका माण्हू आहिनि उहे वधि हेॾे जाम झाणूं प्ले जॻहियूं आहिनि घुमण लाइ जंहिंमें त माण्हू डूमस बीच ऐं ॿियों त माण्हू अलॻि अलॻि जॻहियूं आहिनि जीअं मां मां ॻाल्हायां त डूमस बीच आहिनि हिते जाम सुठा सुठा बाग़ आहिनि हिते म्यूज़ियम आहे हिते सूरत जो क़िलो आहे हिते तापी नदी आहे रिवर रिवर फ्रंट ठहियलु आहे ऐं हिते सूरत जो जेको सभिनी खां झूनो डच गार्डन ठहियलु आहे हिते पोर्ट हिकु ठहियलु आहे हिते बीच आहिनि जाम सुठा सुठा डूमस बीच सुआली बीच हिते सुठो गंगेश्वर टैंपल आहे गंगेश्वर मंदरु जेको भोलेनाथ जो मंदरु आहे हिते आई माता मंदरु आहे जेको माता जी जो मंदरु आहे हिते हिकु वॉटरफॉल बि आहे जंहिंमें माण्हू वञी करे वॉटरफॉल जो मज़ो खणी सघंदा आहिनि ऐं ॿियों त हिते चढ़ाई करण लाए बि जाम सारी जॻहियूं ठहियलु आहिनि हिते इस्कॉन मंदरु आहे सभिनी खां सुठो हुते बि माण्हू वेंदा आहिनि वॾी में वधीक ऐं घुमण लाइ माण्हू आसे पासे में बाग़नि में वेंदा आहिनि ॿियों त माण्हू खे अगरि घुमिणो हुजे त हिते पाल आरटीओ आहे घुमण वेंदा आहिनि हुते वेही करे सब फुटपाथ ते वेही करे रोटी खाईंदा आहिनि पैंंहिं घरा रोटी ठाहे ईंदा आहिनि ऐं ॿियो त अगरि घुमण लाइ ॾिसूं त माण्हू हेड़ी सुठी सुठी जॻहियूं ठहियलु आहिनि हाणे त गेम ज़ोन आहे इहे सभ बि ठवनि तां जिते माण्हू वञी करे घुमी सघंदा आहिनि वी आर मॉल अ राहुल राज मॉल आहे हुते वञी करे माण्हू घुमंदा आहिनि ऐं हीअं ॾिसूं त बॉलिंग करे सघंदा आहियूं उहे उते बि माण्हू वेंदा आहिनि घुमण कार हलाइण लाइ बि हिकु जॻह आहे जिते माण्हू कार हलाए करे मज़ा वठी सघंदा आहिनि हिकु ॿिए सां त उओ बि हिकु सुठी ॻाल्हि आहे हिते ठहियलु आहे हिते जीअं असां गेम ज़ोन ॾिसूं त शॉर्ट्स ब्लैक बनी ऐं फैंटासिआ टूर जिते माण्हू वञी करे अलॻि अलॻि टाइप जूं गेमूं खेॾी सघंदा आहिनि त उहे बि हिते ठहियलु आहे ऐं माण्हू घुमणु हिते ॿियो हुते मंदरु मंदरु ऐं गेम ज़ोन ऐं ॿाहिरि रोटी खाइणु वेंदा आहिनि ऐं बाग़ में वेंदा आहिनि ऐं सूरत जेकी इतिहास आहे हुन खे ॾिसण लाइ सूरत जो क़िलो सूरत जी म्यूज़ियम डच गार्डन हिन सभु जॻहियुनि ते वेंदा आहिनि माण्हू मार्केट बि हिते आहिनि फेमस जीअं चौक बाज़ारि आ्हे ऐं जीअं चौटापुर खां माइयुनि लाइ हुते बि माण्हू घुमण वेंदा आहिनि ऐं माण्हू हिते छो घुमणु वेंदा आहिनि छो की हुननि खे हुते वञी करे हिकु ख़ुशी मिलंदी आहे हिकु सुठी उत्साह मिलंदो आहे ऐं जीअं असां चऊं त मंदर में वञी करे माण्हुनि खे मग़ज में शांती मिलंदी आहे असां हिते पासे में जीअं सिंधनाथ मंदिर आहे भोलेनाथ जो हिकु ॿियो हुते त धरतीअ मां पाणी निकिरिंदो आहे त हुते बि वञी करे माण्हुनि खे जाम मग़ज में शांती मिलंदी आहे जय झूलेलाल